हा

हा हा ध्यानु आहे मूंखे हा हा

हा हा हा ठीकु आहे

हा हा हा हा त मां मां सुभाणे परींहं जीअं मूंखे टाइम लॻ लॻंदो मां तव्हां वटि घरि अची करे ॾिसी लाईंदुमि ऐं हथो हथ ई कमु थींदो न वधीक टाइम कोन लॻंदो ट्यूब्लाइट बि तव्हांजी ठाहे लाईंदमि नईं ट्यूब्लाइट विझी लाईंदमि ऐं तव्हां जो टी वी में जेको इंवर्टर जो कनेक्शन आहे उहो बि जोइंट करे लाहींदमि हिकु भेरो ॾिसां इंवर्टर में घणो लोड हींअर आहे न आहे उहो अची चेक कंदुमि मां की हुन में ऑलरेडी घणी ट्यूब्लाइटूं ऐं पंखा जुड़ियल आहिनि हुन में इंवर्टर में ऐं हुन में लोड जी गुंजाइश हूंदी त टी वी जो लोड हुन में एड करे लाहींदासीं ऐं जे गुंजाइश घटि हूंदी त तव्हांजे कंहिं पंखे वंखे जो असां हुन मां कनेक्शन इंवर्टर मां हटाए करे हुन जे बदिरां तव्हांजो टी वी जो कनेक्शन लॻाए छॾिबो जो अगरि हुन में लोड जी बि गुंजाइश हूंदी त थी सघे थो कंहिं जो पंखे वंखे जो कनेक्शन कट न करणो पिए टी वी जो लॻाए लाहींदासीं हुन में

हा हा हा हा त सुभाणे त सुभाणे सुभाणे त संडे आहे त मां मुंहिंजो अचणु कोन थींदो मां परींहं सूमरु ॾींहुं ईंदमि हा न सुभाणे संडे आहे हा सुभाणे मूं वटि ॿिए कमु वरितल आहिनि संडे जा मां तव्हां वटि सूमरु ॾींहुं अची वेंदमि उहो मां तव्हांखे अचण खां पहिरीं तव्हांखे कलाकु पहिरीं फ़ोन करे लाहींदुमि सूमर जे ॾींहुं ॿिए ॿिए ॿिए ॿिए बि कमु ॿिए बि कमु आहिनि न त मां साइटूं हलनि पियूं मुंहिंजी ॿिया बि कमु हलनि पिया त मां सूमरु ॾींहुं जिते मां कमु कंदमि उतां जीअं फ्री थींदुमि त मां कलाकु पहिरीं तव्हांखे फ़ोन करे ॿुधाए छॾंदुमि पोइ तव्हांजे घरि अची वेंदुमि मां हा हा मां हा हा बट छा थींदो आहे हिकु असां जो हेल्पर बि गॾु ईंदो आहे न त पोइ असां ॿ ॼणा थींदा आहिनि त ॿिनि ॼणनि जे हिसाबु सां पैसा वठंदा आहियूं तव्हांजो त ई जेको कमु आहे जेको टी वी में इंवर्टर वारो ऐं ट्यूब्लाइट वारो इन कमु में असांखे ॾिसो ईंदासीं त कलाकु लॻी वेंदो त तव्हांजा पंज सौ रुपया तव्हांजा लॻंदा इन में हा हा ॾिसो जे हा त ॾिसो जेके बि शयूं जेके बि शयूं लॻंदियूं आहिनि उहो त साम्हूं धणी जी थींदी आहिनि असीं त असां जा ख़ाली लेबर चार्ज या खाली पंज सौ रुपया बाक़ी असांजो जेको समानु आहे उहो त सभु तव्हांखे ॾियणो पवंदो ऐं पंज सौ रुपए में ॾिसो असां बि ईंदासीं वेंदासीं या मूं सां गॾु हेल्पर बि ईंदो ॿ ॼणा हूंदासीं कलाकु लॻंदो त ऐं कमु बि तव्हांखे सुठे नमू हा

न न तव्हां न न न ॿ ॼणा ॾिसो पेट्रोल आहे पेट्रोल जो ख़र्चो आहे अचु वञु जा त पंज सौ रुपया लॻंदा तव्हां जा पैसनि जो न सोचियो पैसा वाजिबु में वाजिबु आहिनि अॼोकी तारीख़ में को बि इलेक्ट्रीशन ईंदो तव्हांजे घर त उहो नि एतिरा मिनिमम चार्ज वठंदो ई आहे असां त हिन में तव्हांखे ॿियो बि कुझु कमु लॻे त तव्हां कराए छॾिजो कलाकु खनि में तव्हां तव्हां जो कमु अगरि कलाकु खां पहिरीं थी थो वञे त तव्हांखे ॿीं का ट्यूब्लाइट वग़ैरह ठीकु कराइणी हुजे त उहा बि ठीकु करे लाए पंज ॾह मिंट ॿिया बि कमु करे लाहींदासीं का दिक़त वारी ॻाल्हि कोन्हे

न न उहो न न न न हू त हुन जा त अलॻि लॻंदा ई त ख़ाली हिकु भेरो अचण जा पंज सौ रुपया आहिनि असांजा न वधारे कोन पिया न उहो ॿिए भेरे ॿिए भेरे अचण में त वापसि पैसा लॻंदा आहिनि हा हा हा उहो असां बि असां जो मतलबु चार्ज अची वियो आहे कलाकु जो जेको असां कमु कंदा आहियूं ॿ ॿ ॼणा मिली करे हुन जा चार्ज पंज सौ रुपया हिकु कलाकु जा आहिनि असां हा हा तव्हां

हा हा चङो हरि ओम र रखां हा हरि ओम हरि चङो हरि ओम रखां थो फ़ोन मां सूमरु ॾींहं फ़ोन करे अची वेंदुमि हा हा